जोंनि बाक्सा जिल्लाया भुटानिसफोरजों दोनजानाय मोनसे मुं बिसोरनि बायदिब्ला जोंनि बाक्साया बाक्सा दुवारबो

बाक्सा दुवारनि ओंथियानो जाहैबाय भुटानिसफोरनि बायदिब्ला बाक्सा माने माइरं दोनग्रा न' दुवार माने लामा जेरै माइरंनि लामा एबा ओंखामनि लामा बेनो